ایک الرجی ہے جو سب کے سامنے ہے سب کے سامنے سب کو دکھتا بھی ہے لیکن پتا نہیں ہے وہ الرجی ایسی ہے کہ مطلب باقاعدہ سب کچھ کرتے ہیں اس سے وہ ناخون ہے ناخون جس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں میں نے اکثروں کو دیکھا جس کے ناخون میں گندگی ہوتی ہے نا وہ گندگی میں کیڑے ہوتے ہیں جراثیم ہوتی ہے اس سے ایک ایسی الرجی ہوتی ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے اس میں مکس ہو جاتا ہے یہ ایکسپریمنٹ کیا تھا اس سے ناخون کی گندگی نکال کے تو دکھایا جا رہا تھا کہ اتنے کیڑے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سے بتاؤ پیٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ناخون کو کاٹیں ناخون کو صاف رکھیں ہیں اسی سے کھاتے ہیں پھر اسی کو گندا رکھتے ہیں تو یہ چیز یہ الرجی سے میں واقف ہوں